दिक्खो एह् जेह्के बॉलीवुड ते टॉलीवुड आह्ले हीरो होंदे न इं'दे फैशन जेह्के करदे एह् एह् बड़े स्हेई स्हेई कपड़े पांदे न अस लोक सोचदे की इं'दे कपड़े असें गी जची जाने पर नेईं नेईं जचदे इक पठान मूवी ऐ शाहरुख खान दी में दिक्खेआ उन्ने पठान बिच सैल्ली कमीज लाई दी ही बड़ी शैल जचा दी ही उसी में बी गेआ लैने गी खरीदी में बी ओह् कमीज खरीदी में ओह् ओह् में लाई ओह् मिगी भलेआं बेकार लब्भी नुहाड़े गल्ला ना मेरी बॉडी ही ना अ'ऊ इन्ना किश नुहाड़े आह्ले लेखा डाईट खंदा हा नेईं किश खंदा हा अ'ऊं ते जेह्की नुहाड़ी बजह कन्नै बॉडी होई जंदी होर बी बत्हेरी मुवीआं न इ'यां उं'दे कपड़े बड़े गै पसंद औंदे न इ'यां ऋतिक रोशन दे बी हैन एचएचआरएस दा उन्ने ब्रांड कड्ढे दा नुहाड़े कपड़े बी मिगी शैल लगदे न ओह् लांदा बी ऐ ओह् थोह्ड़े बहुत भी फिट आई जंदे न